नहि बुनाइ आओर सिलाइके असरि जीवनपर तऽ बहुत ही सकारात्मक छै एक तरहसँ आदमीके अन्दर जे सकारात्मक उर्जाके जे सञ्चार होइत रहै छै हुँ आओर दोसर चीज जे छै ओ आमदनीके एकटा बड़ा जरिआ छै हुँ आओर ओकर बाद जे छै से सामाजिक प्रतिष्ठा भी छै ककरो ओहिठाम बिआह शादी कोनो तरहके जेहन आवश्यकता होइ छै तऽ लोकके बीच अहाँके पूछ बढ़ै छै आमदनी बढ़ै छै आओर रहलै जेकि लगातार धागाके सङ्ग काज करैके कारण शारीरिक दर्दके तऽ एखन तकके एहि अवस्था जाहि उम्रके दौरसँ हम गुजरलहुँ हँ एखन तक हमरा कोनो बुरा अनुभव नहि भेल अछि